आसाम हादरसायाव देहा फाहामथाइनि सोमोन्दै बुङोब्ला गोबां दुखुनांथाव आसामा गोबां रोखोमनि देहा फाहामसालिफोर जायगा जायगा मिडिकेल कलेज जायगा जायगा मडेल हस्पितेल जायगा जायगा साब सेन्टारफोर खुलिना दोन्दों जाहाथे गामिनि सुबुंफोरा सह'जैनो डक्टरनि खाथियाव थांनानै सरकारनि मुलिफोरखौ मोनानै देहाफोरखौ फाहामजानो हायो थांखिया नाथाय जोबोर मोजां थांखिया मोजाङानो जाया मानो जा रख'मानो जाया मानो प्रेकटिकेलाव जोङो बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ जों थोजासे मोन्नो हायाखै जेरैहाय जोंनि बेंबारि ओनसोलाव हरिसिंगा ओनसोलाव खाथियावनो मडेल हस्पिताल दङ बे मडेल हस्पितालाव रायजो राजाया आसा खामदोंमोनो नांगौ रोखोमनि गासै मुलिफोर डक्टरफोर नार्सफोरखौ मोननो हागोन गासैफोर वान जिर' एइट बायदि बायदि गारिफोरखौ मोनो हागोन होनानै नाथाय बेफोरबायदि मडेल हस्पितालफ्राव थोजासे मुलिफोरखो जों मोनो थाङा नांगौ रोखोमनि डक्टरफोर मोन्नो थाङा मोनसे मडेल हस्पितालाव सासेल' डक्टरखौ जों नुनो मोननाय जायो बेखायनो सरकारा जि उदेस्य'वाव खुलिया मानो प्रेकटिकेलाव जोङो बेबायदिहै मोननो हायाखै जेरैहाय साब सेन्टार खुलिदों साब सेन्टारफ्राव जों थाजासे मुलि नार्स मोननांगौ सब्तायाव सानसेब्लाबो डक्टरखौ मोननो हानांगौ नाथाय जोङो बेफोर बायदियाबो डक्टर नार्सफोरखौ मोनो हायाखै सरकारा रायजोनि थाखाय सुबिदानि थाखाय गोबां आस'नि लादोंब्लाबो प्रेकटिकेलि गामि ओनसोलाव बोफोर सुबिदाफ्रा जाफुङाखै मोजां बेराम फोसाबनो थाखाय डक्टरा लिरनाय मुलिखौ जों मडेल हस्पितालफ्राव मोननो हाया सब हस्पितालफ्रावथ' मोननो हाया साब सेन्टाराव मोननो हाया प्राइभेट फार्मासिसखौनो बायनो गोनां जायो बेखायनो खावलायो जेन सरकारा जि उदेस्य' लानानै मडेल हस्पिताल एबा साब सेन्टारफोर बा मिडिकेल कलेज खुलिदों बेफोराव जेन नांगौ रोखोमनि डाक्टर नांंगौ रोखोमनि मुलि बेफोरखौ जों आग बरायो होनबासो जोंनि अह फाहामथाइखौ जोङो गोरलैयै सरकारनियाव आसा खालामनो हागोन नङाबा जोङो प्राइभेट हस्पितालफोरावनो धन सम्पटि फाग्लुंनानै फोसाबना लानो गोनां जायो आमफ्राय सरकारनि जि उदेस्य' बेयो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेखायनो सरकारा जि थांखिया मडेल हस्पिताल बा आह साब सेन्टार बा मिडिकेल कलेज खुलिदों बेफ्राव नांगौ रोखोमनि मुवाफोरखौ साप्लाइ होनो नांगौ